کیا آپ کے پاس اپنے مذہبی طریقوں سے متعلق کھانے ہیں آپ کون سا کھانا پسند ہے اور کیوں مذہبی طریقوں میں جو ہمارے تینی لائن پر جو کھانا ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے جو رزق جو ہم پر حق کر کے اللہ نے ہمیں توفیق بخشی ہے وہ کھانا جیسے کہ پستہ بادام چھوارے کشمش ذائع پھل یہ تمہارا ہو گیا اخروٹ اور اسے مکس کر کے ایسی اس کا حلوہ وغیرہ بنا لو اس کے متعلق کچھ بھی اچھے سے اچھا بنا کر ہم کھا سکتے ہیں جس سے ہمیں دماغ اس سے جو ہمیں فائدے لگنے والے ہیں اس سے جو فائدہ ہمیں ہوگا وہ ہمارے شریر کو طاقت اور دماغ میں تاثیر اور خون بڑھنا اور جو گرمی کے موسم میں پیاس کی جو شدت ہوتی ہے اس کو دور کرنا اس میں سارے مغز وغیرہ جو ہمارے جو ہیں علماؤں نے ہمیں ایک اہم ذریعہ بتا کر کہ جو ہمارا مذہب کے طور پر جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں جائز اور نائجائز کا بھی طریقہ بتاتا ہے کہ جائز جو حلال کی کمائی کا جو کھانا ہوتا ہے وہی یوز کرنا وہی استعمال کرنا ہے اور ہمیں ان کھانوں سے یہ برکتی کھانا ہوتا ہے یہی ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے کچھ بھی نقصان نہیں دیتا